हां में जेल्लै स्कूल पढ़दी होंदी ही ते साढ़े इत्थें जेह्ड़ा ऐ ड्राइंग दा ओह् होंदा हा कि जेह्दे च सानूं ड्राइंग सखाई जंदी ही ते साढ़े जेह्ड़े टीचर हे ओह् सानूं बड़े अच्छे तरीके दा सखांदे हे ड्राइंग ते ओह् सानूं एह्बी समझांदे हे कि कैंह् साढ़े ताहीं जेह्ड़ी ऐ इन्नी जरूरी ऐ कैंह् एह् चित्तर ऐ साढ़े जेह्ड़े मानव जीवन दा इ'यां जेह्ड़ा म्हत्तवपूर्ण जेह्ड़ा अंग ऐ क्योंकि अस दिक्खने होन्ने कि केईं लोग होंदे कि ओह् केह् करदे कि बोलियै अपने जेह्ड़े बचार ऐ इक्क दूऐ तक्कर पजांदे पर जेह्ड़े लोक जेह्ड़े ऐ ओह् बोली निं सकदे जांजेह्ड़े लोग ऐसे ऐ कि जेह्ड़े सुनी निं सकदे ते उं'दे ताहीं एह् जेह्ड़ी ड्राइंग ऐ जां अस बोली सकने चित्र ऐ इक्क बड़ा जरूरी जेह्ड़ा ऐ ओह् रोल जेह्ड़ा ऐ अदा करदे ओह् अपने बचार इन्ना जेह्ड़े चित्र ऐ इं'दे जरिये दूऐ सामनै रक्खी सकदे अराम कन्नै होर जिसले में कालेज बी आई ते इत्थै बी जेह्ड़े साढ़े जिन्ने बी टीचर हे जां जि'नें साढ़े प्रिंसीपल हे उ'नें बड़े जेह्ड़े हे कंपीटिशन जेह्ड़े रक्खे ड्राइंग गी लेइयै जि'यां पोस्टर मेकिंग होई गेआ कोई बी डे होंदा हा कोई बी दिन होंदा हा ते एह्दे च पोस्टर मेकिंग कराई जंदी ही साढ़ै कोला एह्दे अलावा बी जिसलै में घर होंदी ही ते मेरी अलग ड्राइंग जेह्ड़ी शीट होंदी ही जेह्दे उप्पर में ड्राइंगां करदी ही मिगी खासकर जेह्ड़े भगवान दे चित्र बनाना बड़े पसंद हे ते मेरा ड्राइंग गी लेइयै में ड्राइंग कन्नै बड़ी दिल दे जुड़ी दी आं जिसलै मिगी कदें कदें अच्छा फील निं होंदा जां इ'यां कदें दिन शैल निं जंदा ते में उस टाईम केह् करनी होन्नी एह् जेह्ड़ा ऐ ड्राइंग करनी होन्नी उस्सी ड्राइंग करियै ओह्दे च कल्लर भरियै खासकर गिगी बड़ा शैल लगदा ते में मेरा जेह्ड़ा मन ऐ खुश होई जंदा